की की समाचार है तोरा एने इलेक्शन हमरो ठीक तऽ इलेक्शन के बताबऽ किछु की केकर ईसबार लगै छै चाॅंस जीतै के तोरा हिसाब सँ ककरा लगै छै मतलब अभी ईसबार के बीजेपी हमरा तऽ ई लगै छै राहुल गाँधी ईहो अच्छा दिमाग लगेलै पूरा ईधर उधर जाइ छै अथी यात्रा करै छै मतलब पैदल यात्रा करै छै इधर सँ ऊधर बहुत खेती ऊति मे किसान सबके ओ साथ दै छै जाइ छै ऊहाँ देखै ऊखै आ ई मोदी जाइ छै कहियो ऊधर ओ तऽ रहै छै एकही जगह ईधर ऊधर देश विदेश घुमैत रहै छै यहाँ लगै छै की अपना हँ एहे देखियौ एहे सँ ओकरा युवा सब जे है ओ वैसे भी बोले छै जे हम नौकरी ऊकरी के बारे मे बोललकै हॅं जे देबै सबके सरकारी नौकरी हँ से तऽ है आब देखू ई कहिया इलेक्शन है ऊधर ओ हँ छब्बीस मे तऽ ईधर तऽ देखू ईधरो तऽ अथी हो रहल ह जे ई हमरा सबके ईधर तऽ अभी ह बीजेपी इलेक्शन सेप्टेम्बर मे होतो ईधर शायद की जनवरी मे पता नहि कहिया आब देखू आब तू कह रहलूहऽ ओकर की मोदी के त तोरा ईधर सँ तोरा जिला मे कोन अथी दए रहल हउ मतलब राज से बिहार राज से ओ नितीश कुमार ह ने हमर तऽ यूपी मे ह योगी जी हउ लेकिन अइ एकर है कांग्रेस के लेकिन अपनासबके ईधर नहि केरल मे है जे उम्मीद होतो अच्छी केरल मे कांग्रेस के हमरा लागैया सरकार बनि जेतौ लेकिन आब देखऽ ओऽ हँ ई त हमरा कहै सँ की हमरा हाथ मे की ह हमर अब तऽ जे लाइक करबै ओकरे देबै मतलब जे हमरा नेता अच्छा लगतै ठीक हउ तऽ ठीक ह ठीक ह